अ मुंहिंजो नालो दिनेश जाधवानी आहे मां पंहिंजो सफ़र ॿुधाइणु चाहियां थो त स्टार्ट ईअं थिए थी की मां स्कूल में स्वामी विवेकानंद स्कूल सां पढ़ियलु प प पढ़ाई कई आहे टेन ताईं मां हिते कयो आहे इलेवन ट्वेल अगेन स्वामी में ई मां कंटिन्यू कयो स्वामी विवेकानंद जुनिअर कॉलेज जेको सिंधी सोसाइटी में आहे उनखां पोइ मूंखे जीअं मां बिजनेस बॅकग्राउंड सां आहियां छो त मुंहिंजे फॅमिली में सभु अ बिज़नेस बॅकग्राउंड सां ई आहिनि त हुन हिसाब सां मूंखे कॉमर्स जी स चूस कयो चो को कॉमर्स चूस करे मूंखे मैनेजमेंट स्टडीज़ में वञणो उहो त मैनेजमेंट स्टडीज़ जी पढ़ाई मां कई उहो एस आइ एस कॉलेज मां कई साइन मां उनखां पोइ जी जी जॾहिं मां पढ़ा पियो पंहिंजी मैनेजमेंट स्टडीज़ जी पढ़ाई त हुनमें असांखे लॉ जा सब्जेक्ट्स बि हुआ त मूंखे हू लॉ जा सब्जेक्ट्स वणनि पिया इनकरे कंहिं मूंखे सजेस्ट कयो तूं कंपनी सेक्रेटरी जो कोर्स कर ऐं हुनमें अॻियां हली करे तोखे बिज़नेस ऐं बिज़नेस जे रिलेटेड जेको लॉ आहे उनमें तोखे वधीक कामयाबी मिलंदी सुठियो ऐं सुठी हिकु पोस्ट मिलंदी त त हुनजे हिसाब सां मां पंहिंजो उहो सफ़र चालू कयो की मां कंपनी लीगल वारो लॉयर ठही थो सघां त कंहिं मूंखे सजेस्ट कयो कंपनी सेक्रेटरी सां तूं लॉयर जी डिग्री बि कर त हुनमें छा थींदो जॾहिं तुंहिंजो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स कंपलीट थी वेंदो त हुनखां पोइ लॉ जॾहिं थी वेंदो त हू तोखे कंपनी जो लीगल मैनेजर कंप्लाइंस हेड ऐं लीगल मैनेजर तोखे ठाहे था सघनि त उनजे हिसाब सां मुंहिंजी ज़िंदगी शुरु थी हुई मन मुंहिंजो कमु शुरु थियो ऐं उनखां पोइ मेनली ईअं थियो की कंपनी सेक्रेटरी जो मुंहिंजो फाइनल ताईं मां पहुची वियुमि सभु थी वियो सुठो थी वियो मुंहिंजो जेका बि ट्रेनिंग वेनिंग हुई सभु थी वई बट मूंखे वधीक लॉ वधीक इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग लॻणु चालू थिओ छो त इनिशयली मां कॉर्पोरेट म कॉलेज प्लेसमेंट मिली हुई मूंखे अ बास हिक फॉम में त हुते मां कुझु कुझु टाइम कम कयो उनखां पोइ वॾी फर्म जॉइन कई उनखां पोइ वापसि हिक बि फार्म हाणे मां क्रिमिनल लॉयर आहियां त मां सिविल कॉर्पोरेट ऐं क्रिमिनल लॉयर मां आहियां जेको मेनली हाणे मां प्रॅक्टिस कयां थो क्रिमिनल साइट ते ऐं मूंखे हाणे पंज साल थी विया आहिनि हिन प्रोफेशन में ऐं मां ॾाढो ख़ुशि आहियां ऐं मांस चाहां थो की जॾहिं मां लॉ वठां पियो त कहिड़ा ई माण्हू चओ अरे लॉयर जी वैल्यू नाहे घणा कुझु हुननि जे दिमाग में ग़लति फ़हमियूं हुयूं बट हाणे मां जॾहिं हिन लॉ प्रोफेशन में आयो आहियां ऐं मां पंज साल ॾिनो आहे पंहिंजो त हुनमें लॻे थो की जेको माण्हुनि जी बिलीफ आहे या माण्हुनि जी सोच आहे उहा ग़लति आहे सभु लॉयर ईअं थींदो आहे भई तव्हांजे मथां डिपेंड आहे तव्हांखे कहिड़ो इंटरेस्ट आहे मूंखे वधीक इंटरेस्ट हुओ ऐं मूंखे उनमें अॻियां वधणो आहे ऐं नालो करणो आहे जीअं असांजो सिंधी लॉयर आहिनि राम जेठमलानी जी जेका असांजे देश जो बि नालो हुननि वधायो आहे तीअं मूंखे बि अॻियां हली करे मुंहिंजो नालो करणो आहे थैंक यू